मध्यप्रदेश में शिक्षा के लिए सरकार ने अनेक तरह की योजना बनाई उन्होंने तो अलग देश जैसे जो विकलांगों सुविधा के नाम से शिक्षा दी जाती है उन्हें शिक्षा जो नहीं चल सकता उनके साइकिल की सुविधा दी जाती है और जो विकलांग है जिनके हाथ पैर कृत्रिम व्यवस्था भी रहती है वह भी लगाते हैं उसकी सुविधा भी है और जो अंधे या बहरे रहते हैं उन लोगों का अलग इस्कूल रहता है उन्हें भी सुविधा दी जाती है और उन्हें शिक्षा के अलग अलग व्यवस्था और जो उन्हें अलग उसकी हिसाब से नौकरी भी दी जाती है और व्यक्तिगत विकास की व्यवस्था रहती है यो लोग इस्कूल कॉलेज नौकरी में अलग अलग रहता है उन्हें जो उनकी सुविधा के ऐसा पास में जो इस्कूल रहता है वहाँ उन्हें एडमिशन मिल जाता है और अलग सरकार की और भी व्यवस्था है उन्हें भरण पोषण के लिए दिव्यांग पेंशन योजना कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना है जो दुकान निर्माण के लिए भी उनकी व्यवस्था रहती है जो ज़्यादा विकलांग उनकी दुकान की व्यवस्था भी की जाती है और उनके संचालन के लिए योजना दी जाती उन्हें लोन भी दिया जाता है और विकलांग है जो उन्हीं की हिसाब से उन्हीं की शादी ब्याहों की भी व्यवस्था कर देते हैं और दिव्यांग साहित्य चिकित्सा के लिए अनुदान भी मिलता है और विकलांगों को अनेक तरह की व्यवस्था की जाती है आज कल जो जो शव रहता है उसमें से भी आँख निकाल कर जिसको नेत्रदान दिया जाता है उन्हें भी नेत्र ज्योति मिल जाती है जो विकलांग अंधे रेहते हैं इस टाइप से सरकार अनेक योजना है और शिक्षा में तो बहुत है उनके आवास की व्यवस्था रहती है उनके लिए अलग अलग हॉस्टेल बनाए जाते हैं और आने जाने की पूरी सुविधा रहती है जहाँ भी सरकार में सरकारी नौकरी में भी विकलांगों को बहुत सुविधा दी गई है उनके आने जाने घर से छोड़ने लाने ले जाने की पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है उसके लिए स्पेशल कोटा भी रहता है उसी के हिसाब से उनकी व्यवस्था रेत्री है और भी जो सरकार है